हमर देश मे जे प्रसिद्ध खेल यऽ ओ क्रिकेट यऽ जेना धोनी खेलाइया आर टेनिस यऽ टेनिस ओ मे जे खेलाइया ओ बच्चा सभ खूब खेलाइया गाव घर के राति दिन ओहिमे लागल रहेइया क्रिकेट ओ मे धियापुता सभ पढ़ल लिखल पढ़े लिखे कम यऽ खालि खेलमे राति दिन सुबह शाम दुपहर कखनौ भिर जाइया खेलेलए धियापुता सभ खेलैत रहैया टेनिस खिलाड़ी लड़कियो सब खेलैत रहैया राति दिन कखनो भिर जाइया खेलेलए आउ